اردو زبان کے بارے میں کئی عام غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے تعلیم کی کمی ثقافتی اثرات یا میڈیا کی غیرمتوازر نمائندگی ہو سکتی ہے ذیل میں چند مشہور غلط فہمی اور ان کے حل پیش کیے گئے ہیں نمبر ایک غلط فہمی اردو صرف مسلم مسلمانوں کی زبان ہے اردو کا جنم بر صغیر کے مختلف مذاہب قوموں اور ثقافتوں کے میل جول سے ہوا ہندو سکھ مسیحی اور دیگر اقوام نے بھی اردو ادب شاعری صحافت اور فنون لطیفہ میں بھرپور کردار ادا کیا ہے حل اردو کے زیر مسلم ادیبوں مثلاً راجا رام موہن رائے منشی پریم چند راجندر سنگھ بیدی کا ذکر اور ان کا کام تعلیمی نصہ میں شامل کرنا اردو کے تنوع کے فروغ دینا نہ کہ اسے کسی خواب مذہب سے جوڑنا نمبر دو غلط فہمی اردو ہندی سے بالکل الگ زبان ہے وضاحت اردو اور ہندی دونوں کا بنیادی ڈھانچا ہے گرامر اور بنیادی الفاظ ایک جیسا ہے لیکن رسم الخط لپی یعنی اور اعلیٰ درجہ کے ذخیرہ الفاظ میں پھرق پایا جاتا ہے طلبہ کو یہ سکھانے کی زبانیں جدا ہو سکتی ہیں مگر ان کا ماخذ روز مرہ استعمال اور ارتقا مشترک بھی ہو سکتا ہے اردو ہندی کے پھرق کو تفریق کے بجائے تہذیبی اشتراک کے طور پر بیان کرنا نمبر تین غلط فہمی اردو اب ختم ہو رہی ہے وضاحت اردو اب بھی پاکستان ہندوستان اور دنیا بھر میں لاکھوں لوگ بولتے اور پڑھتے ہیں سوشل میڈیا یوٹیوب اور ویب پر اردو مواد کی مقدار میں اضافہ ہو رہا ہے جدید ٹیکنالوجی میں اردو کے استعمال کو فروغ دینا مثلاً اردو کی بورڈ ترجمہ ایپس اور اردو بلاگنگ نوجوان نسل کو اردو میں تخلیقی اظہار کی ترغیب دینا نمبر چار غلط فہمی اردو صرف شاعری ادب کے لیے ہے روز مرہ سائنس کے لیے بھی نہیں ہے اردو میں سائنس فلسفہ معاشیاتی اور دیگر موضوعات پر معیاری کتب موجود ہیں مسئلہ صرف ترجمے اور تدریس کی کمی کا ہے حل سائنسی اور فنی مضامین کو اردو میں ترجمہ کر کے نصاب میں شامل کرنا اردو میں سائنسی یوٹیوب چینلز اور پوڈکاسٹ بنانا